म्हाका रांदपाक आख्खो दीस जरी मेळ्ळो तर कमी आसा कारण हांव एक हॉटेलियर आनी हॉटेलांत वेगवेगळ्यो रेसिपी करून लोकांक खावंक घालप हें म्हजे आवडीचो म्हजें मु मुख्य म्हणजे घोस्ताचें अशें म्हणूंक शकता म्हणजे म्हाका कांय गोश्टी खावपाक आवडटा त्या परस म्हाका लोकांक खावोवपाक घालप हें म्हाका चड आवडटा त्या खातीर दीस भर जरी म्हाका रांदच्या कुडींत किंवा रांदपाक जर लागत तर म्हाका वेळ खूब्ब कमी पडटा दुसरी गोश्ट अशी आसा की जेन्ना हांव रेसिपी करतां ती रेसिपी जेन्ना म्हाका आवडटली तेन्नाच समोरच्या कस्टमराक किंवा गिरायकाक आवडटली अशें म्हाका दिसता त्या खातीर तातूंत भितर मन लावन म्हाका ती रेसिपी पयले फावटी करून म्हाका दाखोवची पडटा आनी तशेंच कॉलिटी आनी कॉनटिटी दवरपा खातीर म्हाका प्रत्येक फावटी ती रेसिपी करता जाल्यार म्हाका ती तशीच करची पडटा त्या खातीर वेळ रेसिपीक भरपूर लागता तातुंतल्या तातूंत गोंयची रेसिपी म्हटल्यार चिकन काफ्रियाल काफ्रियाल जेन्ना करता तेन्ना पयलं ताका मॅरिनेशन करचें पडटा मॅरिनेशन करून ताका जर तूं आख्खी रात जर फ्रिजांत दवरशी जाल्यार दुसरे दिसा जेन्ना तूं करता तेन्ना ताका टॅस्ट बरी येता त्या खातीर खूब वेळ आसनारी रेसिपी जर म्हणात जाल्यार थंय काफ्रियल येतलें आनी जर समज रांदून जर रेसिपी खूब वेळ करपाची आसा जाल्यार ताका हैद्राबादी दम बिर्यांनी कित्याक दम बिर्यांनी सगळ्यांत पयलीं तुका मॅरिनेशन करचें पडलें शीत अर्दे कच्चें शिजोवन घेवचें पडलें चिकनूय तुका अर्दें कच्चें शिजोवन घेवचें पडलें आनी मागीर तें जें रेसिपी आसा ही रेसिपी जेन्ना तूं करता तेन्ना ताका दम लावपा खातीर बरो वेळ वता कित्याक तूं दम कोळश्याचेर आमी जेन्ना लायता तो कोळसो जळपाक जाय ताच्या उपरांत तो तवो लागपाक जाय तवो लागले उपरांत ताचो वयर जे कांय गोश्टी आसा तें मॅरिनेशन जावपाक खूब वेळ लागता आनी सगळ्यांत तुजी कितें म्हणटात ती वेळ काडूंक जर रेसिपी आसा जाल्यार हायद्रबादी दम बिर्यांनी रेसिपी म्हणपाक जाता पूण हे सगळे गोश्टी जेन्ना करता तेन्ना ताची कॉलिटी कॉनटिटी हे धरपाक खूब म्हत्वाचें आसा आनी कॉलिटी सांबाळटलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक तुका तितको वेळ दिवचो पडटा त्या खातीर ह्या सगळ्या गोश्टी भितर वेळ खूब म्हत्वाचो आसा